دیہی برادری کے نوجوان عموماََ زراعت کو ایک معیاری کیریئر کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ ان کے لیے زراعت ایک زندگی کے طریقہ کار کی اہمیت رکھتی ہے انہیں اپنے وطن یا علاقے میں زراعتی کاموں کو فروغ دینے محصولات کی بہتر پیداوار کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا اطلاق کرنے اور معیشت کو مضبوط کرنے لیے زراعتی کاموں میں مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ اچھا پیداوار ہو کچھ نئے طریقے جو نوجوان کھیتی باڑی میں اپلائی کر رہے ہیں استعمال ٹیکنالوجی نوجوان اب موبائل اپلیکیشنس سنسر جی پی ایس اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے محصولات کی ماندی اور پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے معاونت حاصل کرتے ہیں اس سے مدد لیتے ہیں توسیعی کھیتوں کھیتیوں کا انتظام کچھ نوجوان کھیتوں کو توسیع دیتے ہیں کشادہ کرتے ہیں

مختلف قسم کے محصولات کی کاشت کرتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو مختلف قسم کی کھیتی کرتے ہیں کاشت کرتے ہیں الگ الگ سبزیوں کی تاکہ ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے اور بہتری آ سکے